हैलो सिंधी होटल साईं हरे राम मां तव्हांखे जेको ऑडर ॾिनो हुयो ना मानी ओयनि दालि पकवान जो हा मां तव्हांखे ॿ सौ रूपिया एडवांस बि ॾिनो हुओ त महिमान हली विया आहिनि त महिरबानी करे हुन ऑडर खे कन कैंसिल कयो ऐं थी सघे त मुंहिंजो पैसा वापसि कयो मुंहिंजे व्हटसप नंबर ते ई मां तव्हांखे पंहिंजो क्यूआर कोड तव्हांजे व्हटसप नंबर ते मोकलयो मोकिलियां थो घटि में घटि अ जेंस हो सघे त पूरा सां पूरा सारा पैसा वापिसि कजो तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी